ہمارے گھر میں نل کا تازہ پانی استعمال کیا جاتا ہے پانی کو فلٹر کرنے کے لیے ہمارے گھر میں ایک گھریلو ٹوٹکا استعمال کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم نل کے پانی کو ایک برتن میں بھر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو ابال لیتے ہیں جس سے پانی کے جراثیم مر جاتے ہیں اس کے بعد اس پانی کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں ٹھنڈا ہونے کے بعد اس پانی کو ایک گھڑے میں بھرتے ہیں جس میں ایک تانبے کا گلاس رکھا ہوا ہوتا ہے وہ تانبے کا گلاس اس پانی کو فلٹر ہونے میں مدد کرتا ہے اور اس کے بعد وہی پانی ہمارے گھر میں پیا جاتا ہے اسی ٹوٹکے سے ہم پانی فلٹر کرتے ہیں